आं बाथौ दोहोरोम बाथौखौ फालिनानै गाहाम मोनो ओमफ्राय जोङो माने रास फुजा फोरखौबो नायनो थाङो गाहाम नाङो ओमफ्राय दुर्गा फुजाफोरखौबो नायनो थाङो गाहाम गाहाम नाङो ओमफ्राय जों खोबनो गानफब जोमफब थाङो ओमफ्राय दुर्गा फुजा सफैबानाे जों दख'ना गोदान बायो दख'ना बायनानै जों दख'नाल' बाया जोमग्रा हिनु ओमफ्राय जोमग्रा फालि ब्लाउस बिदिनो सब बायनानै जों माने फुजा नायनो फैयो फुजा नायफैयो आरो जों ओमफ्राय बिदिनो नख'रावबो बिस'हरि फुजा जायोबा जों फुजा होयो बिबार बावो बिबारखौबो जों मा मा नांगौ बिबार गोजा गुफुर गोमो गलाब सबखौनो होनानै बावो आरो जों खुलुमो ओमफ्राय बाथौखौबो जों खुलुमबा बिदिनो बिबार बिबार गोजा बिबार गुफुर गलाब बिबार बेफोरखौ होनानै जों खुलुमो आरो बाथौ दोहोरोमा बिदिनो मोजां आरो ओमफ्राय जों दुर्गा फुजा नायनो फैबाबो गान्नाय जोमनाय गानानै जोमनानै फैयो ओमफ्राय बिदिनो लोक्षि फुजा नायनो थांब्लाबो जों लोक्षि फुजायाबो माने खुलुमहैयो बोर बिहैयो बोर बिहैयो जों लोक्षि फुजानियाव ओमफ्राय थांनाया जों जमायै थाङो साइकेल सलायनानै जों नायहैयो फुजाखौ ओमफ्राय मेलाफोर जायोबा मेलाफ्रावबो गाखोयो फैसा लांफानो गोनां जायो जोङो ओमफ्राय नायहैयो नायहैनानै ओमफ्राय बिदिनो दोहोरोम बाथौ दोहोरोमखौ गाहाम नाङो आरो जों फुजिनानै ओमफ्राय